جی ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان ہندوستان کی جو زبانیں تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی گئیں جیسے مغلوں کے دور میں پرشین اور اردو بولی جاتی تھی اور بادشاہوں کا دور تھا ہندوستان میں ایک راجیہ تھا جہاں خط و کتابت بھی ہوا کرتی تھی شعر و شاعری بھی ہوا کرتی تھی تو فارسی بھی اس میں شامل تھی پرشین بھی اردو بھی کئی اشعار فارسی میں ہیں پرشین میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں تو پھر انگریزوں کا دور آیا تو انگریزی بولے جانے لگی انگریزی حکومت رہی کئی سال اس کے بعد دور پھر بدلا تو ہندوستان میں زبان میں پنجابی بولی جانے لگی ہندی بولی جانے لگی اردو بھی اس میں شامل تھی اردو بھی زبان دھیرے دھیرے کر کے کم ہونے لگی اس وقت سے تو پھر ایک آگے چلتے رہے تو انگریزوں کا دور بھی ختم ہوا پھر ایک ماڈرن زمانہ آیا اس میں کئی چیزیں تھیں جو زیادہ معنے رکھنے لگیں وہ انگریزی شامل کرتی گئی لینگویج میں انگریزی بولنے لگے کسی بھی دفتر میں یا کسی بھی ادارے میں اب آپ جانے لگے تو اردو بھی ختم فارسی بھی ختم تو ہر ایک چیز پیپر ورک بھی ہوا تو وہ انگریزی میں ہی تو ایسے وقت کے ساتھ ساتھ کئی زبانیں بدلیں انسان کا دور بدلا وقت میں چینجنگ آئی ہمارے بھی وقت میں تھوڑی سی چینجنگ ہوئی تو ابھی جیسے سفر کرتے رہے الگ الگ شہروں اور الگ الگ ملکوں میں جاتے رہے تو وہاں کی زبان پھر یوز کرنے لگے کچھ وقت گزارا دبئی میں سعودی عرب میں تو عربی سیکھی عربی لینگویج بولنے لگے پھر اپنے ملک میں آئے تو بھی تھوڑا کچھ وقت اردو اور عربی شامل کر کے بولنے لگے تو جیسے جیسے وقت گزار تعلیم کے لیے بڑے ہوتے گئے تو ہر طرح کی لینگویج کو پھر سیکھا جانے لگا تو اس طرح سے بدلاؤ آیا زبان میں جی ہاں کئی چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہی ہیں ابھی اردو زبان جو مادری زبان تھی وہ کم بولی جانے لگی کچھ لوگ آج بھی ایسے ادارے چلا رہے ہیں میں کہوں گا ماشا اللہ اللہ انہیں سلامت رکھے کہ وہ اردو کو زندہ کر رہے ہیں جی ہاں